मैथिली भाषा हमरा बहुत सुन्दर लगैया मैथिली भाषा जतऽ जाइ छी ओहिठाम मैथिलीये भाषाके शब्द सुनै छी सुनि कऽ मन बहुत खुशी होइए बच्चा सब इसकुल जाइए तऽ मैथिलीये भाषामे बाजैए समाजमे बैसै छी सब मैथिलीये भाषामे बाजैए ई सुनि कऽ हम बहुत प्रसिद्ध रहै छी बहुत सुन्दरता लागैया मैथिली भाषा सुनि कऽ कतौ जाइ छी पड़ोसी सबके लगमे ओहो मैथिलीये भाषा बाजैय समाजमे कतौ जाइ छी मैथिलीये भाषा बाजैया समान खरिदै लए जाइ छी तऽ मैथिलीये भाषा बाजै छी ई सुनैमे हम बहुत प्रसिद्ध रहै छी बहुत सुन्दरता हमरा लागैय बच्चा सब जाइया जतऽ जाइया ततऽ मैथिलीये भाषा कतौ जाइ छी गाम जाइ छी कोनो गाम जाइ छी मैथिलीये भाषा सुनै छी मैथिली भाषा सुनैसँ हम बहुत प्रसिद्ध रहै छी बहुत सुन्दरता लागैय सुनैमे कानमे आवाज आबैया मैथिली भाषाके कतौ जाइ छी तऽ ई सुनि कऽ हम बहुत अथी रहै छी खुशियाली रहै छी